मिथिला पेन्टिङ्गमे हम रुचि राखै छिए जाहिमे मतलब लिक्विडवला पानिके मतलब पानिवला जे कलर होइ छै तकर मतलब काज होइ छै कोनो मतलब कपड़ापरमे चित्रकारी करऽमे या फिर कागज जे होइ छै ताहिपरमे चित्रकारी करऽमे आओरसब एहन मतलब कि लिक्विडवला कलरमे चित्रकारी होइ छै ओहिसँ कनि सुन्दर लागै छै देखऽमे कनि निखार आबै छै ओहिसँ इएहसब होइ छै स्केच कलर भऽ गेलै ओहोसँ मतलब कि मिथिला पेन्टिङ्ग बहुत सुन्दर लागैत रहै छै बनाबै छै तऽ आओर एकटा आओर अबै छै वाटर स्केच कलर आबै छै पानिवला रङ्ग ताहूसँ मतलब कि पेन्टिङ्ग बना सकै छिए ओहोसँ बढ़िआँ लागै छै देखऽमे आओर एहिना मतलब सुन्दर लागै छै कपड़ोपर बना सकै छिए कोनो मतलब कटिङ्गसँ अथीसँ ओसब कऽ कऽ आओर एकटा मतलब कि भऽ गेलै जेना कागज छै कागजपर हम अगर कोनो पेन्टिङ्ग बनेबै मिथिला तऽ आओर मतलब बढ़िआँ होइ छै निखार आबै छै ओहिसँ इएहसब होइ छै